गुबैयै क'क्राझार जिल्ला बुङोब्ला गोदोनि क'क्राझार जिल्ला दानि क'क्राझार जिल्ला गोबां फारागथिया दंखासै मानो होनोब्ला जों बेखौ डायरेक्ट बुंनो हाखागोन जे माने नैबे समा जहैबाय माने पुरा माने जाखांफुनाय सम आरो गोदोनि समावथ' एफाग्राब माने जाखांफुनायखौ जों नुनो थाङामोन आजिखालि मा टेक्निकेल नि जुग जों बेखौ बुंनांगोन डिजिटेल नि मुगा जों बेखौ बुंनांगोन दा बेफोरबादि मुगा जानायलाय नैबे जोंनि दा क'क्राझार जिल्लायावबो माने गोबां माने समजों लोगोसे जोंनि थासारिया सोलायै सोलायै सोलायै जोंनि गारि मटरखौनो बुं नों बायदि मैया थांलाय फैलायनि राहाखौनो बुं नों गोबां माने बारायलांनो हमगासिनो आरो दा बेबादि बारायलांनो हमनायाव जोंनि जायनोखि साधारन सुबुंफोर जायनोखि जोंनि थागिबिफोर ओनसोलनि बिसोरनि थाखाय गोबां सुबिदाया माने जाबोगासिनो दं आरो गोदोनि समाव जों मा जायोमोन बबेबा मोनसे जायगायाव थांनोब्ला जोंनाव मा गारि गरा गारि गरा गैयामोन जों गराइफोर मोसौ गारि बेफोरबादिजों जों थांनो गोनां जायोमोन नाथाय नैबे दानि समाव जुगा मानि डेभलप्त जाबोनायनिफ्राय जाबोनायाव माने जों दसे समनि गेजेरावनो थांलाय फैलायखौ जों मानि खालामनो हासै आरो गोदोनि समजों दानि समजों गोबां फारागथिया दं दा नैबे समाव ओरैबादिबो जों बुंनांगोन जोंनाव जायनोखि जों बाइक साखा खबनैनि खोथा बुङो बेखौ न'खर न'खर थासै जों बेखौ बुंनो हायो बेफोरबादि थानाया मानि थाखाय थादों बे जोंनि मोनसे थासारिया सोलाय बोलाय सोलायबोनायनि थाखाय बे जोंनाव मोनसे सौफैदों आरो गोदोनि समजों दानि समजों रुजुयोब्लाथ' गोबां फारागथि जों बेखौ मिन्थिबोखाबाय आरो एसे सिगाङाव बुंबोखाबायबो आङो नैबे समा खिन्तु मा बादायलायनायनि जुग जेब्ला जोंनि टेक्निकेलि गासै लानानै गारि मटर होन नों माबा मोनसे उरां जाहाज जों नों ट्रेन बायदि मैया बुं नों थांलाय फैलायनि हान्थिनायनि गोबां गोरलै जानो हमबोबाय आरो दा ओरैबादिखौ जों बुंबाव नांगोन नैबे समाव जोंहा गोबां समनि आंखालसै कम्पिटिटिब जुग गोदोनि बादि जोंङो साइखेल जों थांनांनाय गारि गराइजों थांनांनाय बेफोरबादि सम समाव जोंनि टाइम आ गोबां लस जायो दा नैबे समाव जोंहा दसे समनि गेजेरावनो थांलाय फैलाय खालामनो हानाय सुबिदाया बारा जानायलाय जोंनि मावनो जाय खामानि लानाय बे खामानियाबो बांसिन निफ्राय बांसिन मावनो हानाय जाबोयो आरो जों बेखौ मिन्थिना लानांगोन आरो जों नैबे खोथाखौ रायलायबावनांगोन दा जोङो ओरैबादि जोंनाव बेमार आजार जाब्रबनो जाब्रबो जों मानसिनि जिउखौथ' जों बुंनो हाया जों बेमार जाखायोयानो गोदोनि समाव माबा मोनसे हस्पिटेल लांनांगौब्ला जोंनाव गारि गरायानो खमखा जेब्ला आरो थासारियानो ओरैबादि जोंना आन्दार डेभेलप्त मोनखा जेब्ला जोंनाव बे समाव मानि गोबां सुबुंनिबो जिउ खाहाबो जाबोनो हमदोंमोन नैबे समाव खिन्तु गारि गरा न'खर न'खर थानाय दसे समावनो माने लेंहरबानो गारिखौ जों मोनब्रबनाय बे बेलायाव सोरबा सासे बेमारि जायोब्ला माबा मोनसे लोमजानाय जायोब्ला जों बेखौ थाबैनो जों डक्टर एबा जोङो हस्पिटाल सिम लांनो हायो जों बेखौ जों मिथिखासै मिथिगौ दा जों बेखौनो बुंनांगोन नैबे जोंनि सादारन सरासनस्रा सुबुंफोरनि थाखाय नैबे समाव दावबायनायनि थाखाय जोंहा ओरैबादि मोनसे सुबिदा जाबाय खम समनि गेजेरावनो जों थांलाय फैलाय खालामनो हानाय खम समनि गेजेरावनो जों माबा मोनसे आरजेन्ट खामानि मावनांगौबा जों थांनो हानाय जों बेखौ मिथिसै एबा जों खामानि मावनानै लानो हासै आरो जों दा बेखौ जोंङो बुजिनांगोन आरो ओरैबादिबो जों सानबावनांगोन नैबे समाव गारि मटर जुदि बेबादि एबेलेबोल जायामोनब्ला जोंनि नैबे सादारन सुबुंफोरनाव थांनानै थानायावबो ओरैबादि खहा मोनसे जागौमोन जों बेखौ बुंनो हायो जों बेखौ साननांगोन दानि जुगा बादायलायनायनि जुगा जुग आरो लोगोसे मा डेबलापमेन्ट जुग दा बे बेलायावनो गारि मटरनि बिबाङाबो बारा जाबाय अब्ला जोंनि सादारन सुबुंफोरनि थाखायबो दावबायनायनि थाखाय ओरैबादि मोनसे सुबिदा जाबाय जों बेखौ मिनथिबाय आरो बेनोसै